हेल' हेल'

फिसाज्लाखौ ना फिसाजोखौ बेखौनोथ'लै आंबो सोंनाय जायाखै बिसिबां बिसिबां लायोथाय सोंलायलायनांगोन ना औ नों मालायनाव सोंफेराखै आंबोथ' सोंआखै ना आंबोथ' बिदि सोंफेराखै ना खबर लानायनि मानि जोंनि लोगो सासे सोदोंमोनलै बै जोंखोल निहिर ना अबेयाव सोगोन नोंलाय नङा नों अबेयाव सोनो नागेरदों बड'फायाव बड'फा एकाडेमियाव ए बिनिखौथ' आं मिन्थियालै बिसिबां बिसिबांथाय आंबो सोंफेराखैना गोजौआव आंना ओरैनो माबायावसो हाबजोबनाय गभर्नमेन्ट स्कुलावसो हाबजोबनाय सानैबो दे सोरनावबा सोंनायनानै माबादो

र र बे माबानाव सों नोङो खोनाबाय बे दल'गावनि माबानाव सों आनान्दनाव सों बिहा सोयोना बड'फायाव बेनाव सोंबानो मिन्थिगोन मान्थ्लि बिसिबां लायो बिसिबां मायो औ लोगो हमदो गाबोन आर नङाबा फन खालामनो हायो फन नाम्बारखौ आंनिफ्राय लाबानो जाबाय उम उम दे होमबा बिदिनो खालामदो दे उम उम औ औ औ दे उम